गेलेगिरिफोरा माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो जेरै रांखान्थि थासारि आरो मोजां खसार माब्लाबा माब्लाबा नङा बांसिन समावनो गेलेगिरिफ्रा रांखान्थिनि आंखालनि थाखाय मोननांगौ माखासे खाबुफोरखौ मोननो हाया जायनि जाहोनाव मोजां गेलेगिरिमोनब्लाबो गोजौ थाखोसिम बिथांमोनहा गेलेनायनि खाबुखौ मोनहैया फारसेथिं थासारि माखासे थासारिआबो खेला गेलेनायाव जोबोद हेंथा होयो जाय थासारिफोरा जोंनि माखासे लाइमोनफोरखौ होबथानानै लाखिनाय जों नुनो मोनो गुबुन फारसेथिं जोंनि ओनसोलफ्राव बांसिनै खसार मोजां खसार नि आखालनि थाखायबो माखासे मोजां रोंगौथि गोनां गेलिगिरिफोराबो खाबु मोनहैया आरो बे बेलायावबो माब्लाबा रांखान्थि गोनां सुबुंफोरासो रोङाब्लाबो बेयाव खाबु मोनहैयो बेखायनो बे बेलायाव जायफोरा मोनसे क्लाब नि जोहै जायफोरा खसार एबा दैदेनगिरि जानानै फैयो बिथांमोनहा रावखौबो उदै बिखं खालामा लासे समान नोजोरै नोजोर बोनानै माखासे रोंगौथि गोनां गेलेगिरि बिथांमोनखौ खाबु होनाया गोनांथि दंथारो जेराव नोंनि आंनि साना लासेनो रोंगौथि गोनां गेलेगिरिफोरखौ सायख'यो आं बेखौनो लुबैयो